हिक आर्टिस्ट जे रूप में घणेई मुश्किलूं ईंदियूं आहिनि घणेई कठिनायूं ईंदूं आहिन जंहिंखे जंहिंजो सामिनो करिणो पवंदो आहे मूं सां बि इहो ई थियो मां हिकु आर्टिस्ट ठहणु चाहींदी हुअसि सुठी आर्टिस्ट च ठहणु चाहींदी हुअसि त शुरू में कुझु पैसनि जी कमी हुई कुझु मार्गदर्शन जी कमी हुई ऐं जेके मार्गदर्शक मिलनि बि था त उन्हनि खे पैसे जे करे मूंखे छॾिणो पयो ऐं चाहे करे बि मां उन कदम खे अॻिते वधाए न सॻियसि लेकिन हिकु अहिड़ी प्रेरणा स्पर्ध ॻाल्हि थी जंहिं मुंहिंजो अखियूं खोलियुं ऐं मां उनीअ खे पाड़ पाइण जी कोशिश कयसि मूंखे हिकिड़ो हिकिड़े वॾे बुज़ुर्ग इहा सिखिया ॾिनी की जंहिं तूं पंहिंजे लक्ष्य खे हासिलु करणु चाहे थो पियो जे पंहिंजे लक्ष्य खे हासिलु करणु चाहे थी त पै तूं पंहिंजी अख यानि जेको अर्जुन जी अखु जीअं मछ्लीअ ते हुई तीअं उन मछीअ जंहिं अख ते पइजी पंहिंजो लक्ष्य रखो मूंखे हर हाल में उन खे पइणो ई पाइणो आहे हीअ ॻाल्हि मुंहिंजे मन में एतिरी लही वई की मां जीअं बि करे मतिलबु पंहिंजे नंढनि नंढनि प्रयासनि सां पंहिंजे पंहिंजो पाण खे अॻिते वधाईंदी रहियसि ऐं एड़ो बि मुकाम आहियो की मूंखे कॾहिं आर्ट जो सामान स्तेशनरीअ जी कमी बि रही मूंखे प्रेरणा जी ज़रूरत हूंदी त उहा प्रेरणा न पई मिले चङी तरां सहारे जी ज़रूरत मेहसूस कंदी हुअसि पर मूंखे उहो सहारो न पियो मिले पर धीरे धीरे धीरे धीरे पंहिंजो पाण खे साधे करे पंहिंजी महिनत खे साधे करे पंहिंजो लक्ष्य ठाने करे मां उन पासे ॾिए पंहिंजो कदम वधायो ऐं धीरे धीरे मां उन ते पार पाए वरितो